हेलो आप कैब ड्राइवर बोल रहे हो हाँ मैं गौरव बोल रहा हूँ भय्या यहीं से जो मैंने आप की कैब बुक की थी तो आप ने मैसेज किया है कि मैं जो पिकअप इस्थान है वहाँ पर पहुँच गया हूँ लेकिन आप तो मुझे ये कहीं मिल ही नहीं रहे हो कहीं दिख ही नहीं रहे हो दिखाई नहीं दे रहा है हाँ तो जो आप हैं ना वो मैं यहाँ पर जो ये बयाना रोड पर जो सर्कल है ना यहाँ पर खड़ा हूँ ये मोहित किराने की जो दुकान है यहाँ पर खड़ा हूँ मैं हाँ हाँ तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आप आ जाइए ये सर्कल के पास में मोहित किराने की दुकान है हाँ उस पर आ जाइए आप मैं यहाँ पर खड़ा हूँ हाँ मुझे आप वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे तो आप यहाँ पर आ जाओ मैं यहीं पर आप को यहीं पर मिलूँगा हाँ ठीक है आप जल्दी आ जाओ